جی گولڈ جیم سے بول رہے ہیں سر مجھے پتہ کنفرم کرنا تھا کہ میرا پیٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے میں نے آپ کا نام بہت سنا آپ کی جن کی بھی بہت تعریف سنی ہے میں نے اس لیے آپ کو فون کیا ہے میرا ویٹ بہت زیادہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے تو میں ایکسرسائز کرنے کی سوچ رہا ہوں گی ویٹ لوز کرنے کے لیے کہ ویٹ لوز کس طرح کیا جائے تو اس بارے میں کیا آپ مجھے بتائیں گے سر میرا روٹین یہ ہے کہ میں صبح نو بجے اٹھتا ہوں جلد سے جلدی کر کے اب میں سوچ رہا ہوں کہ اور تھوڑا جلدی اٹھوں تھوڑا ورک آؤٹ کروں صبح اٹھ کر تاکہ میرا ویٹ لوز ہو سکے میں بہت پریشان ہوں ویٹ سے میں ویٹ کم کرنا چاہتا ہوں

جی ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں مجھے ڈائٹ کے بارے میں اور بتائیے میری ڈائٹ کیا کیا ہو کیا کیا ہونی چاہیے کیونکہ میں تو گھر کی ساری چیزیں کھاتا ہوں ہاں جی مجھے ڈائٹ کے بارے میں جیسے کہ گھر میں جو بھی بنتا ہے دال چاول مچھلی وغیرہ سب یہ سب میں اس بہت شوق سے کھاتا ہوں میں کم کرنا چاہتا ہوں جی جی بالکل ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اچھا جی